नमस्ते हमारे तबियत खराब रहती है इस समय दवा ओवा लेनी है पैसा वैसा कितना शान्ति है शान्ति है मैम हाँ जैसे तबियत खराब रहती है थोड़ा दवा ओवा लेने के लिए आप बताएँ कैसे खाए जाएगा पैसा वैसा कितना लगेगा क्या जैसे मैम दवा ओवा दीन जाए और खाय वाय के बताए दीन जाए कैसे खावा ओवा जाई दो दिन मैम कितना पैसा वैसा लग जाएगा अरे तो आपसे पूछना है कि कितना पैसा वैसा लग जाएगा इसीलिए फ़ोन ठीक है मैम अरे तभो मैम कितने तक लग जाएगी कुछ बता दीन जाए हम लोग ग़रीब हैं मैम उतना पैसा तो नहीं है हाँ ठीक है मैम खाना वाना खाने में बता दीजिए कित क्या खाए जाएँ क्या खाए वाऍं हाँ ठीक है अरे मैम जे पेट में दर्द रहत है बोखार रहत है खाना वाना अच्छा नाय लागत ओ या पैर वैर दर्द करत हैं ठीक है मैम आप बैठती हैं अपने क्लीनिक पे कै बजे से बैठती हैं मैम कै बजे तक ठीक है मैम शाम तक आएँगे ठीक नमस्ते मैम